हेलो नमस्ते हाँ चाहिए गाय का चाहिए भैंस का चाहिए दू हाँ एक लीटर दो लीटर देहिए

हाँ बटर भी दे दीजिए दो कितने लीटर है गाय का चालीस चाहिए हाँ चालीस अरे बढ़ियाँ भी हम देख ही रहे हैं बढ़ियाँ है तभी हम बोल रहे हैं नहीं हम देख तो रहे हैं घी भी चाहिए मुझे कितना महंगा दे रही हैं

इतना इतना महंगा कम नहीं होगा अच्छा अरे बहुत महंगा दे रही हैं बहुत महंगा दे रही हैं कम करिए थोड़ा बचत करिए नौ सौ अऊ कम करिए कि नौ सौ क्या है कुछ नहीं है छः छः सौ बहुत है अरे तो जाने दीजिए अपना रखे रहिए का करेंगे हमऊ अपना दूसरी हम कहीं और देख लेंगे हम भी देखी ना जईं फिक्स है अच्छा बटर भी है अच्छा वो कितने में है आपका दुकान कब खुलता है तो आप इतना लेट में खोलेंगी सुबह पाँच बजे खोला करिए नहीं नहीं तो इतना लेट इतना लेट में खोलेंगी तो भैया जो काम धंधा करने वाला चला जाएगा बिना चाय पानी करे चलिए ठीक है नमस्ते बाद में बताएँगे